हाँ मैंने कही बच्चों को देखा है कि जब शाम को खेलने का समय होता है या संडे होता है संडे की मॉर्निंग में या संडे को शाम को बच्चों खेलने के लिए बाहर नहीं आते हैं वह अपने अपने मोबाइल में ही बैठ कर गेम खेलते जैसे पबजी है लूडो है रमी है तो कही न कहीं इसमे पेरेंट्स का भी फॉल्ट है क्योंकि पेरेंट्स उनको टाइम नही देते हैं वह बच्चे अगर खेलना चाहते हैं तो वह उनको वह मोबाइल दे देते हैं और यह वह सोचते है कि बच्चे बाहर नहीं जाए बाहर जाएंगे तो लग जाएगी इनको पसीना होगा कहीं किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं लग जाए वायरस न लग जाए तो इस कारण से जो बच्चे है वह ख़ुद ही इस समय आ गए कि उनको मोबाइल में ही गेम खेलना उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए बच्चों के साथ उनको समय देना चाहिए और अपने जो पुराने जो गेम थे जंपिंग है छुपम छुपाइ है पकड़म पकड़ाई यह सब गेम जो है उनके साथ खेलने चाहिए जिससे बच्चों को उन गेम्स में रुचि आए और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि एक फ़ैमिली पिकनिक पर जाना चाहिए जहाँ बैडमिंटन खेलो कबड्डी खेलो लूडो खेलो खोखो खेलो जिससे बच्चों का जो है मानसिक विकास के साथ साथ फिज़िकल जो डेवलपमेंट भी होगा क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जैसे बच्चों की आँखें बहुत जल्दी वीक हो रही है बच्चों में वह पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे इसका कारण यही है कि वह एक जगह बैठ कर केवल मोबाइल में गेम खेलते हैं जब बच्चा दौड़ेगा भागेगा हर तरह के एक्टिविटी करेगा तो उसका पूर्ण रूप से विकास होगा